जंहिं खे नंढा ॿार आहिनि ऐं नौसिखिया आहिनि उन्हनि खे हिन ग़लती खे रोकण जे लाइ नियम ठाहिणु खपे कि पहिरीं चीज त बिना हेलमेट जे ॿाहिरि न निकिरेनि हेलमेट पाए करे निकिरेनि ऐं टे ॼणा गाॾी ते न विहनि हिकु माण्हू हुजे या ॿ ही हुजेनि रोड जे लेफ़्ट साइड हलेनि ताकि ग़लती थियण जी संभावना घटि हुजे ऐं सरकारि हिक नियम बि ठातो आहे कि अगरि नंढो ॿार आहे त उहो गाॾी खणी न निकिरे अगरि उहो गाॾी खणी निकिरंदो कंहिं सां टकरायो त उन्हीअ केस में पेरेंट्स खे सजा थियण जो प्रावधान बि ठाहियो आहे सरकारि ने ऐं हिन चीज़ खां बचण लाइ ज़रूरी आहे कि ॿार गाॾी घटि में घटि खणे और खणे त हेलमेट पाए करे अचे और पंहिंजे साइड में हले घटि में घटि जंहिं सां जंहिं सां ॿिएं कंहिं खे कोई दिक़त न थिए